गोदोनि दिनाव जोंहा बर' हारि बर'आ बाथौखौ फुजियो ओमफ्राय दाना फुजिनाय फालिनायफ्राबो एसेबां गद गैला जाय फुजिनाया फुजियो जाय फुजियैया फुजिया ओमफ्राय फां फुं बारा जाबाय ओरै थाङो ओरै माबा जाहोयो ओरै थाङो ओरै माबा लोंहोयो फाल्थुबा बांसिनसै दानि गथ'फ्रा रायनाय होननायफोरखौबो मानिला गाव गावबा गावबो सानखांनानै बुजिनानै भाबिनानै गियानखौ लाखिनो हाया मालायनि बुंनायफोरखौबो बिसास गैया खोनासङा जेरैहाय खोनासङाखै ओरैहाय गावबा गाव अख्राजों सोलिदों बिदिनो अख्राया गोबां जाबाय ओमफ्राय बांसिन गाज्रियानो थांगासिनो दङ माबा जौ लोङो गोरलै गोरलैआनो उन्दै उन्दैफ्रानो सिगारेट सोबो बिरि सोबो थांखु जायो गिदिर मिथिया उन्दै मिथिया आखाइ खबफुं खबफुं थांखु नायो बाजार मिथिया हाजार मिथिया बिदिसो जाबाय गथ'फ्रा दानि गथ'फ्रा सिगाङाव बिमा बिफाफोर जौ लोंनायखौ नुयोब्ला फिसाफ्रा लोंदेरनो हायामोन साहस गैयामोन बाहागो लाफायामोन दाना बिदि नंला बिमा बिफानि सिगाङावनो लोंबाय जाबाय नानानथा खोथा ओंखारबाय बहनबाय बेबायदिसो जाबाय बांसिनानो अख्रा अख्रा अख्राजों सोलिजोबबाय जोबोद गाज्रिसो जानो हमबाय आरो गाज्रिया जाबोगासिनोबो दङ संग'आबो जेसे रायदों एसे होन्दों बांसिनसो ओंखारगासिनो दङ बे संग'खौ जेब्लायबो सिफायनोबो हानाय नंला खोमोरनोबो हानाय नंलान्दां बिदियैनो थांसिगोन खोमा जाय मेलेमगोनां बेफोरो बुजिनो हानाय मानसिफ्रा गावनि गोसोखौ हमथागोन थिख खालामगोन जाय हाया बेयो बिदिनो थांसिगोन